हॅलो उबर सर्वीसीस न्ही हांव वेदांत उलयतालो काल हावेंन तुमची रायड घेतिल्ली उबरा वयल्यांन ती फस्ट ऑफ ऑल म्हाका एक फंक्शन आशिल्लें मडगांव सो ती हांवेंन ऑर्डर केली आनी तो पयलींच लेट पावलो लेट पावलो तो सोडूनच दी मागीर थंय पावलो तो बट ते गाडयेची कंडीशन इतली वायट आशिल्ली की ताची सिटां फाटली बँड आशिल्लीं सगळो कचरो लास्ट कस्टमरांचो सगळो गाडयेंत उरिल्लो आनी तो ड्रायवर सुद्दां ही वॉज नाॅट गूड आनी सामको स्लो चलयतालो आनी पणजे पावतात आमी पणजे क्रोस करतात ते गाडयेचो टायर पंक्चर जालो आनी थंय आमी शिरकून उरलीं सो अशें सगळें जाले आनी म्हाकां फंक्शनाकूय लेट जालो आनी सगळें चुकलें म्हाका सो मातशीं तुमी कॅर घेयात तुमच्या हाची सो देट नॅक्स्ट कस्टमर आसा तो मातसो हॅपी रावूंदी म्हणून